जे विशाल जी दिक्खो कुकिंग दे कन्नै मेरा बड़ा गै पुराना रिलेशन ऐ मिगी बहुत गै मजा आंदा ऐ कुकिंग करने च ते कन्नै तुस जि'यां जानने कि जम्मू दे लोक जेह्के हैन ओह् खान दे बड़े शौकीन न ते अगर अस गल्ल करचै जम्मू दी ते साग ढोडा साग ढोडा जेह्का ऐ लोक बड़ा गै खंदे मक्की दी ढोड कन्नै सरसों दा साग एह् बड़ा गै चलदा ऐ जम्मू कश्मीर च

ते हून एह् अ'ऊं गल्ल करै करना जम्मू दी ते अगर अस गल्ल करचै कश्मीर दी ते उत्थै बड़े गै मस्त मस्त पकवान होंदे जि'यां जखनी होई गेआ बटर चिकन होई गेआ कन्नै कोफ्ते होई गे पनीर मलाई होई गेआ एह् सारियां डिशां जेह्कियां ओह् कश्मीर चा बिलांग करदियां कन्नै लोक इत्थै चाह् दी बड़ी शौकीन न इक देसी चाह् होई गेई इक पिंक चाह् होई गेई कन्नै काढ़ा होई गेआ एह् सारियां चीजां जेह्कियां जम्मू च अराम कन्नै मिली जंदियां कन्नै गै कन्नै नान होई गे छोले भठूरे होई गे एह्दे लोक बड़े गै शकीन च न साढ़े जम्मू च पर अज्जक आस्तै आस्तै साढे जम्मू च वेस्टर्न कल्चर बी आ करदा ते कन्नै कन्नै जेह्की साढ़ी युवा लोक न

ते अ'ऊं पर्सनली गल्ल करां ते मिगी डोसा बड़ा गै ज्यादा पसंद ऐ अ'ऊं डोसा मिकी बहुत बहुत ज्याद पसंद ऐ स्पैशली साउथ इंडियन फूड अ'ऊं आखचै ते साउथ इंडियन फूड इज माई फेवरिट फूड जियां डोसा होई गेआ डोकला होई गेआ ठीक ऐ गुझिया होई कन्नै इडली होई सांभर होई गेआ बड़े होई गे ते आ'ऊं एह् बड़े अराम कन्नै बनाई बी लैन्नां अपने घर बी कन्नै गै कन्नै अजकल कोल्ड काफी दा बड़ा रवाज चले दा कोल्ड काफी जेह्की ऐ हर जगहा मिली जंदी अजकल ते रेस्टोरेंट च साग ढोडे कन्नै कोल्ड काफी सर्व करै करदे ते ओह् बी बड़ा इक खास जेह्का ऐ स्पैशल सीजन ऐ कि मिकी कुकिंग कन्नै मिकी जोड़ी रखदा

अगर अस गल्ल करचै अ ग्रां आह्ले साइड दी तां उत्थै मंडे बी बड़े फेमस न कन्नै चिल्ले होई गे

अलग अलग ध्यार अलग अलग चीजां बनांदे जियां लोह्ड़ी उप्पर साडे जम्मू कश्मीर च तरचोली बनाने दा बड़ा रवाज ऐ तरचौली इक नेही डिश ऐ जेह्दे च अस चौल कन्नै ड्राई फ्रूट यूज करियै इक डिफरेंट जनेहा कंबीनेशन बनाइयै लोकें गी बंडने आस्तै ऐज ऐ सिंबल आफ खुशी जेह्का अस आक्खी सकने लोह्ड़ी उप्पर फ्ही अग्गें भुग्गा होई गेआ ओह् बी लोक बनांदे साढ़े जम्मू कश्मीर च बड़ा

ते इयां इयां डिफरेंट डिफरेंट डिशिश जेह्कियां न ओह् बड़ियां मश्हूर न साढ़े जम्मू क च कन्नै दालां होई गेइयां राजमां होई गे अच्छे राजमां जेह्के हैन कश्मीर दे बड़े फेमस राजमां अस आक्खी सकनें ते हून जम्मू कश्मीर च इ'यै चीजां मिलदियां नार्मल नार्मल